हाँ नमस्ते हमें टल लैपटॉप चाहिए हमें देन हमारा लड़का पढ़ नहीं पाता हमें लैपटॉप चाहिए कितने तक की है हाँ हम अपने लड़के के लिए ले रही हूँ कौन सी कौन सी कम्पनी की है ये आपके पास लैपटॉप ठीक है हाँ कितने तक की है आपके पास लैपटॉप चलो ठीक है हाँ हमें यही लैपटॉप अच्छे वाला दिखाइए हाँ बड़ा वाला आप लेना है हमें कितने का आएगा बड़े वाला ठीक चलो चलो बड़े वाला दिख हाँ बड़े वाला दिखा दो हम अपने लड़के के लिए कह रही हूँ हमें दिखा दो हमारा लड़का जो कहेगा वही दे दें हम लेंगे हमारे पास इतना पैसा है पचास हज़ार हम इतने के लेंगे और महंगे वाला मत बताओ चलो चलो ठीक है हमें लोन वाला दिखाइए हम पचास हज़ार दे देंगे नगद और भरते रहेंगे ठीक है हमें अच्छी क्वालटी वाला दिखाइए हमारे पचास हज़ार रुपैया ले कर आए हैं और बाद में देंगे हम पैसा दे लोन पर दे दो हमें ठीक है जी हाँ हम लो आप पैसा ले लो हमें दे दो हम किश्त भरते रहेंगे हर महीना नहीं छोटा वाला नहीं चाहिए हमें बड़े वाले चाहिए अच्छी कम्पनी वाला